हमरासबके क्षेत्रमे सबसँ ज्यादा उपज होइ छै मखानाके जकरामे फायदा हइ एक बीघामे अगर लगबैले मखाना तऽ फायदा होइ छै हमराबके ओहि एक बीघामे दस हजार प्रॉफिट हो जाइ छै हमरासबके ओकरबाद अबै छै मकइ मकइमे प्रॉफिट हइ हमरासबके एक बीघामे लगभग ओहे आठ नओ हजारके आसपास ठीक सबसँ ज्यादा उपज होइ छै मखानामे आओर ओकरबाद मकइमे आओर मकइके बाद अबै छै ओल ओलमे भी हइ प्रॉफिट लेकिन ओकरामे पूँजी जे हइ बहुत ज्यादे लगै छै ताहिलए ओल बहुत कम आदमी लगबै छै आओर मखाना मकइ दुनूके दुनू बहुत ज्यादे हमरासबके इधर उपजाबै छै आओर बात रहलै दाल सबके दाल सबके उपजाबैमे बहुत खर्चा हइ ताहिलए हमरासबके इधर किसान ओतना खर्चा नहि उठा पाबै छै आओर रहलै बात मशरूमके पपीता मशरूम आओर पपीता दुनूके खेती इधर ज्यादे होइ छै थोड़ा सा मशरूम आओर पपीताके थोड़ा सा ज्यादे खेती होइ छै एकरामे प्रॉफिट भी ज्यादे होइ छै ताहिलए मशरूम आओर पपीताके इधर ज्यादे खेती करल जाइ छै